हम हमारे गाँव में एक नदी थी और हम लोग बचपन से ही उस नदी में जाने थे धीरे धीरे नहाने के लिए और कई लोग हमारे साथ में जो पढ़े लिखे थे उन्हीं लोगों के साथ में हम लोग तैरना धीरे धीरे बचपन से ही सीखा और अब धीरे धीरे अच्छी तरह से तैर लेते हैं हम लोग औउर एक जब अच्छे से तैर लिए तब एक हमारे गाँव के औरत डूब रही थी तो मैं उसे तैरकर बचाया और कुछ दिन बाद हमारे घर से आठ दस किलो दूर गंगा जी हैं और उसमें भी तैर लेते हैं हम लोग तैरने में कोई दिक़्क़त नहीं होती है और अच्छे तरह से तैर लेते हैं हमारे साथ कई लोग थे भाई और चाचा वो भी बचपन में सिखाए तैरने में कोई कोई दिक़्क़त नहीं होती है तैरना तो बहुत आसान है जो जानता नहीं है वो एक दूसरे के मदद लेकर अगर चाहे तो वो तैरना सीख लेगा तैरने के तैरने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि हर आदमी के पास जुनून होगा वो हर काम कर लेगा हम लोग शुरू से ही नदी जाते थे नदी में नहाते थे तैरते थे उसमें इंजॉय करते थे मस्ती करते थे कोई दिक़्क़त नहीं होती है अब तैरने के लिए अब अच्छे तरह से हम लोग तैर लेते हैं तैरने में कोई दिक़्क़त नहीं होती है